हैल्लो नमस्ते सर सर राजेश्वर राजू होर बोल्ला दे हांजी सर में गल्ल होई ही ना कि अस जम्मू आए दे आं जम्मू घुम्मने फिरने लेई कोई असें डैस्टीनेशन सनाओ थोह्ड़ी ट्रैवल टूरिस्ट डैस्टीनेशन सनाओ जेह्ड़ी अस दिक्खी सकचै अच्छा

अच्छ

जी जी हांजी हांजी चलो शुक्रिया सर